हलो अरे मेरा गर्मियों की वैकैशन है इसलिए हमें घूमने के लिए जाना है तो आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे जाएं देखो मेरे न गर्मियों की छुट्टियाँ हैं एक महीने की लेकिन मुझे दस दिन के लिए बाहर टूर पे जाना है अपनी फेमिली के साथ मुझे ना मतलब बर्फ वाले इलाका बहुत पसंद है उसका बजट क्या होगा और हम सात लोग है उसके अनुसार से आप बता दीजिए क्या

हाँ आप मुझे ऐसी जगह बताइये जहाँ पे है न दस दिन तक हम है न बच्चे बुढ्ढे सब है हमारे साथ इसलिए ऐसा हमें सैफ चाहिए और आपकी गाड़ी वाड़ी मतलब सर्विस वर्विस सब साफ तो है और है न आपके वहाँ पे गाड़ी वो फिर भी आप है न सर्विस करवा देना क्योंकि हम पिछली बार गए थे ना जब उनकी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी नहीं थी इसलिए वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो सब मैं सब मैनेज आप करवा दोगे तो उसका पेमेंट और है न हम आठ लोग हैं बुढ्ढे है जिसमें से दो और बाकी हम जवान और दो छोटे बच्चे है एक रूम में हम कितने जने रह सकते हैं तो हमें ना आठ जने है उसके हिसाब से तीन रूम बुक करा देना हाँ हम वो कर लेंगे मैनेज बुढ्ढे क्योंकि है ना दो तो बच्चे ही हैं छोटे है हाँ और फिर आप जम्मू कश्मीर के अलावा और कुछ बता दीजिए न फिर वहाँ पे आप वैष्णो देवी का मंदिर वनदिर सब दिखाओगे हमें हाँ वो और फिर अगर आप हमें इस बार अच्छा लेके जाओगे तो फिर अगली बार हम आपको ही करेंगे क्योंकि हम हर साल छुट्टियों में घूमने जाते हैं हाँ क्योंकि हम पिछली बार गए थे तब भी ना हमें किसी ने बताया है कि आप का कम्पनी का बहुत अच्छा काम है सब अच्छे से पता है इसलिए मैंने आपको इस बार मैंने सोचा इनको ही कान्टैक्ट दे दूँ हाँ मुझे दो दिन बाद आठ तारीख को ही चाहिए जाना है आठ तारीख को सही रहेगा न अभी और नौ बजते ही मुझे गाड़ी घर के आगे चाहिए हाँ नौ बजते ही चाहिए हम जल्दी सही रहेगा या फिर आप बोलो तो फिर रात का कर देते हैं ताकि सुबह तक पहुँच जाएंगे फिर उसके हिसाब से पेमेंट

ठीक है मैम पक्का है आपका ठीक ठीक है पक्का हो गया